जय झूलेलाल भारत में जेकी पढ़ाई जी कम ॾिसिजे थी त पढ़ाई में हिक खां पंदिरहां ताईं त ॿार पढ़ी था वठनि पंदिरहें जी त अॼुकल्ह काई वैल्यू काने छो त पढ़ाई पंदिरहें जी त काई ख़ासि कोन थी थी सघे ऐं पंदिरहें खां पोइ जे ॿार पढ़नि था त उन्हनि लाइ फीसियूं वधीक थियूं लॻनि ऐं एतिरी सारी फीसूं ॿार माइट ॾेइ नथा सघनि ते करे ॿार वरी विदेश में था वञनि ऐं ॿाहिरि वञी करे पढ़नि था त उते उन्हनि से सुठी नौकरी बि मिले थी ऐं उनमें उन्हनि जी पढ़ाई बि सुठी थी थी वञे ऐं उनमें उन्हनि जो नओं कल्चर थिए थो नओं जेको कुझु नओं सिखण लाइ मिले थो उन्हनि खे त उन्हनि खे उते जाम ख़ुशी थी थिए ऐं इनकरे उन्हनि खे हिते भारत खां वधीक ॿाहिरि विदेश में थो वणे ऐं छाकाणि त उते पढ़ाई बि सुठी थी मिले ऐं नओं माहौल थो मिले नईं नईं सभु सिखण लाइ मिले थो ऐं हिते जी फीसूं बि ॾाढी घटि हुंदियूं आहिनि ऐं इनकरे ॿार वधीक मां वधीक उते वञण जी कोशिशि था कनि ऐं माइटनि खे बि लॻे थो की उते वञी वधीक सुठो पढ़नि था त सुठी आहे पघारु बि सुठी थी मिले ऐं हिननि खे हुशारियूं हुशियारी बि थिए थी ऐं इनकरे हुए हुते ई वञण जी कोशिशि था कनि